अशें जाल्लें आसा म्हाजे वांगडा की आमी सदांच न्हू ल्हानपणाच्यान केजीक आसतना फर्स्ट स्टँडर्डाक आसतना हांवें सदांत गोंयची फोक डांस पफोर्म केल्या जशें आमची कुणबी नाच कट्टी नाच धालो फुगडी गॅदरिंगा गॅदरिंगा तें डांस आसतालेत आमच्या स्कुलान कॉलेजीन स्कुलानूत सो हा तें डांस हांवें पयलींच्यान केले आनी म्हाका कळटालें कशी कट्टी डांस करप कसो कुणबी डांस करप इवन कशी कळशी डांस करप दिवली डांस करप फुगडे कशी घालप आनी धालो कशी म्हणप हें कळटालें पयलींच्यान जशें लेवेन्थ स्टँडर्ड पास करून टुवेल्थ बारावेक पावले तेन्ना आमचे एन्युअल डेयाक डांस आशिल्लो म्हाका कितें दिसलें आं डांस आहा न्हू म्हणटोरी गोंयचेर गोंयचो फोक डांसूच आसतलो कित्याक आमी स्कुलाक फोक डांसू केलां हांवें तें केन्ना पुर्तुगीज च्या च्या डांस तें बी केन्ना केल्ल् ना कित्याक तें म्हाका स्टफ अशें दिसतालें आमगे कुणबी डांस कट्टी डांस म्हणटगीर अशें आं गोंयच पयलींच्यान म्हाका कोंकणीचो सामको मोग ल्हानपणाच्यान आनी हांवें चितुनूत उल्लां हांव व्हडलेंच्यान कोंकणीच टिचर जातलें म्हणून सो कोंकणी तेजेर मोग कोंकणी भाशेचेर कोंकणी गितांचेर सामको म्हाका आवड पयलींच्यान आवड सो कोंकणी ती डांसाची तालार सोंगा त्या गाण्या तालार हांव नाचताले कितले डिफिकल्ट स्टेप आसूं म्हाका कळटाले तें आनी आमगे कोण बी डांस बी कितें आमगे पोयमी बीन तशी चाल आसा तशी आसताली आम फक्त बरें भेंड मोडपा नाचपा आशिल्लें पूण तशें बारावें पावना कांय एन्युअल डे लागीं पावलो आनी म्हाका दिसलें हांवें आं एन्युअल डे न्हू म्हणटोरी आसता म्हणो गोवन फोक डांस हांवें म्हाका हें नांव दिलें पयलीं दीस बीन कांय अशें पळोवन आमकां नांव दिवन दुसरे दीस आमगेले चार लेक्चर जावन प्रॅक्टीस गेले हांव थंय आमकां आपयले थंय कंप्युटर लेब गेल्या आमगे कंप्युटर लेब आमगे त्रुप्ती टिचर आशिल्ली हिल्डा मिस बी आशिल्ली हांव तांकां पयलीं केन्ना नोको त्या डांसाच्यान आमगे वळख जालें त्या टिचऱ्यां बरोबर सो थंय गेल्यार मीस म्हणपा लागली महाराष्ट्रा आमी डांस करता म्हणोन महाराष्ट्रा डांस म्हणटोरी आवय आवय म्हाजेर कलकोल येवपा लागलो कित्या हांवें केन्ना तसले डांस केले ना आनी तें ये लालीच्या भंडार मातीचा डोंगूर तें सोंग सामके आनी तेजे सामके एस बी सोडून भार बी येवपा सोंग आनी हांव प्रॅक्टीस स्टार्ट केलें म्हाका त्या स्टेपू कळना चुकता हांव तें स्टेप मदीं मदीं म्हाका कळोकू ना टिचरी बीन सोगलीं तापयता स्टेप्स कशें कळना म्हणो म्हाका आनी तेन्ना आमगे तें तो कॉलेजी सेनेर कॉलेजी प्रिंसिपल सामको स्ट्रीक्ट ताका लागून हांव तो रेग सुद्दां दवरतालो आनी आमकां भायर प्रॅक्टीसय दवरतालो आनी वोता कडार आमी प्रॅक्टीस करताले सामकी आनी तेन्ना तें सकयल बीन बोसोन स्टेप्स आशिल्ले आनी दिमी बीन सा किणेलेलें रोकोत सामकें केणेलेलें बट दिमी सामकें काळें आनी दुसरें दीस जमनी तेंको आयना इतलें दुखताल्यो म्हाका तें स्टेप्सूय कळना टिचर बोवाळ मारता फ्रेंड सुद्दां आसतालें मागीर म्हाका तो स्टेप कळ्ळो म्हणोन पूण हांवें कितें हांवें म्हागे कॉनफिडंस सोडलें ना हांव शिकलें आनी लास्ट आहा तें केस बीन सोडून केस बी होडून तो हें गोंदळ घालप बेस्ट डांस फॉम वान ऑफ द बेस्ट डांस फॉम आजून मेरेन म्हटल्यार गो गोंयची कुणबीनाच फुगडीन आसा फाटल्यान आनी हो नाच म्हागेलो सामको फेवरेट इतलीं बरें तें डांसर तें कळें न्हू तें सोंग कळें तें स्टेप्स कळें न्हू इतलीं बरें आमी एग्ज एक्सप्रेशन दिवपा शकता इतलें बरें एनर्जेटीक डांस तो सामको इतलें बेश्ट प्रॅक्टीस केली रियल्सां दीस केलीं प्रिंसिपलान व्हडलें तुमगे बरें जायना परत प्रॅक्टीस करा लेट सुद्दां रावन आमी प्रॅक्टीस केला आनी दुसरे दीस आमी एन्युअल डे आतां अशें डांस पफोर्म केला त्या डांसा दुसरो खंयचो डांस आमगे एन्युअल डे लागना केंस सोडून धूप बीन घालून सामको तो डांस केलो आनी तेन्नाच्यान म्हाका तेय डांसा कडेन आवड जावपाक लागली आनी तेनाचे अशें म्हाका कळें की आं तुजे डिफिकल्ट डिफिकल्ट म्हणटा पळय तें डिफिकल्ट आसना तुवें फकत आत्मविश्वास दवरपा जाय आनी शिकपा जाय तो डांस शिकपा मना आत्मविश्वास दवरून बळ दवरून शिकपा जाय जाल्यारूय तें जाता आनी आस म्हाका तो डांस इतलो आवडटा की हांव घरा कडेन लावन सुद्दां भयणी बरोबर बीन नाचता तेकाय शिकयल्या थोडे स्टेप्स बरो आहा खूब बरो आहा अशेंच म्हाका आनी आतां उमेद पयलीं उमेद नाशिल्लो म्हाका की आं दुसरी तूं दुसरे डांसाक येतले दुसरे डांस म्हणून हांव वीट दिसतालीं पूण जेन्नाच्या हांव तो महाराष्ट्रीय तो डांस केलो पळय तेन्नाच्या म्हाका उमेद म्हाका न्यू न्यू डांस ट्राय करीन दिसता यू ट्यूबार पळोवन हांव पंजाबी भांगडा शिकता तशें मागीर केरलाचे थोडे भरतनाट्यम ट्राय करता आतां म्हाका दुसरे डांसाकूय रुची तें डान्सालो दुसरे डान्सा मदीं म्हाका रुची येवपाक लागले